हा मूंखे त इलाही तारीफ़ु मिली आहे

हा मां गिफ्ट बि ॾिनी आहे कंहिंखें कंहिंखें मां ॾेई बि ॾींदी आहियां चवंदी आहियां हा भले मुंहिंजे तर्फ़ सां तूं भले ड्रेस पाए ऐं जाम आड़े पाड़े वारनि खे बि ॿुधाईंदियूं आहिनि भई हा हीअ दीपा भाभी त जाम सिलाई मस्तु कंदी आहे

त असांखे अहिड़ी पैटन सेम असांखे तव्हां ई सिबी ॾीजो पर तव्हां जल्दी था करे ॾियो हुन जे कारणि असांखे जाम सुठो बि लॻंदो आहे तॾहिं असां तव्हां वटि घड़ी घड़ी असां ईंदा बि आहियूं ऐं असां आसे पासे वारनि खे बि चवंदा आहियूं त भाभी असांजी ड्रेस मस्तु सिबंदी आहे त असां तव्हां वति ई अचींदा आहियूं ऐं तव्हांजी सिलाई असांखे वणंदी आहे त मूंखे ॾाढो माण्हू चवंदा आहिनि त मूंखे ॾाढी ख़ुशी बि लॻंदी आहे ऐं मुंहिंजो मन बि जाम ख़ुशि थींदो आहे मां कमु कंदी आहियां त मूंखे ॾाढी वणंदो आहे ख़ुशी मिलंदी आहे त मूंखे ईअं उत्साह थींदी आहे त मां अञा अॻियां कयां सुठो कयां त मूंखे अञा मिलंदी रहे त मां उन जे करे सुठो सुठो साम सभिनि खे करे ॾींदी आहियां त मूंखे साम्हूं खां तारीफ़ु पाण ई मिलंदी आहे